گڈ مارننگ گڈ مارننگ سر میں آپ کے دوکان سے گوشت منگایا تھا اچھا برابر نمبر لگا رہے وہی مجھے بات کرنا تھا آپ سے ہمیشہ آپ ہی کے پاس سے منگاتا ہوں میں گوشت وغیرہ منگانا ہوتا ہے تو ہمیشہ مل جی جی لیکن اس بار ہم نے منگایا تھا ران کا گوشت اور آپ نے گردن کا گوشت بھیج دیا اس میں ہڈی وغیرہ ہی ہیں سب اس میں گوشت وغیرہ ہے ہی نہیں

جی جی صاف ستھرا گوشت نہیں آیا ہے اس بار

ہاں ہاں جی جی آپ دیتے تھے لیکن اب ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے گوشت صحیح نہیں آیا تو مسئلہ ہو جاتا ہے جی ابھی تو کام چل جائے گا اس سے لیکن آئندہ بار خیال رکھیے اس کا یہ پھر اگر آپ گوشت صحیح نہیں دیں گے تو پھر گاہک کم ہو جائیں گے آپ کے پاس تو پھر دوسرے کے پاس چلے جائیں گے گاہک

جی جی یہ ہم نے بول کے بھی بھیجا تھا آپ کو وہاں پر کہ ران کا گوشت چاہیے ہمیں لیکن آپ نے گڑبڑ کر دی

جی آئندہ

جی جی

ٹھیک ہے پھر میں اب آؤں گا تو انشاء اللہ لے کر جاؤں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے گڈ مارننگ